गरम पेय जो आसा जर तर तुमकां बरोसो गरम उरपा खातीर तुमी थर्मास यूज करपा शकता थर्मासान आमी गरम किदें आसा तें घालून दवरूं शकता सो तें गरम उरपाक शकता तशेंच थर्मासा बद्दल आनी मिल्टन जो एक बोटल आसता पळय त्या बोटलीन सुद्दां मिल्टनाच्या बोटलीन सुद्दां तुमी जर गरम किदें घालून दवरलें दवरलें जाल्यार तें दोन तीन दीस अशें आमी गरम दवरुपाक शकतात च्याव आसूं नाजाल्या आनी किदेंय उदक आसूं गरम उदक तें जर आमी त्या मिल्टनाच्या बोटलीन घातलें जाल्यार तें गरम उरपाक शकता आनी हीं दोन अशी पॅकेजींग जीं म्हाका खबर आसा तीं हांवें तुमकां सांगलें